अॼुकल्ह आधुनिक ज़माने में घुमण फिरण जे लाइ घणेई तमामु प्रकार जूं अलॻि अलॻि सुविधाऊं अची रहियूं आहिनि जीअं त असांखे अगरि किथे बि वञिणो आहे त असां ट्रेन जी विमान जी ऐं शिप जी टिकेटूं ॾिसी सघंदा आहियूं पंहिंजे मोबाइल फोन ते हे जाम सहूलो थी वियो आहे सभिनि जे लाइ पहिरियों आसांखे हिकु माण्हू वटि वञिणो हूंदो हुओ त उहे असांखे टिकेट कढी ॾियनि ॾिए या त असांखे रेलवे टै स्टेशन ते वञिणो हूंदो हुओ हुते विंडो टिकट कढाइण लाइ पर हाणे सभु कुझु ऑनलाइन थी वियो आहे त हुन सां असांखे जाम सहुलियत थींदी आहे मां बि हाणे पुणे हल वेंदो रहंदो आहियां त मां बि पंहिंजो टिकेट फोन ताईं कढाईंदो आहियां ऐं बि ॻाल्हि इहा बि थी वई आहे त असांखे अगरि पंहिंजो ट्रेन जो जानकारी खपे त ट्रेन किथे पोहती आ्हे त घणो लेट आहियां त असांजो विमानु घणो लेट आहे त असां पंहिंजे मोबाइल ताईं ट्रेन जो नंबर विझी करे ॾिसी था सघूं त ट्रेन कहिड़े स्टेशन ते पहुती आहे ऐं कॾहिं ईंदी हुन सां छा थींदो आहे त असां घर मां लेट या जल्दी निकरी सघंदा आहियूं